जी हाँ मैं बहुत सारी ऐसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठा रहा हूँ जैसे मेरे माता को मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना के तहत मध्य प्रदेश सरकार हर महीने एक हज़ार रूपये देती है जो कि हमारे घर में अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए काफ़ी मदद मिलती है जैसे कि हर महीने मुख्यमंत्री लाड़ली बहन योजना में हमें एक हज़ार रूपये मिलते हैं तो हम उन एक हज़ार रूपये से अपने घर के लिए सब्ज़ी एवं दाल लाते हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है ऐसे ही हमें एक और सरकारी योजना का लाभ मिलता है जिस का नाम प्रधान मंत्री किसान बीमा योजना है इस में हमारी फ़सलों की बीमा की जाती है जिस में अगरचे साल भर के अंदर हमारी फ़सलों में किसी प्रकार की कोई हानि होती है जैसे अचानक आग लग जाना एवं कीड़ों का खा जाना तो उस दौरान सरकार हमें कुछ पैसे मुहैया कराती है जिस से कि हम अपने साल भर का पालन पोषण कर सकें